सर नमस्कार ठीक छै सर कहलहुँ जे अपनासभके ई मैथिली साहित्यमे श्रीराजक कविता विद्यापतिक कविता आओर हिनकर साहित्यसभ वैद्यनाथ मिश्र यात्रीक कविता आ साहित्यसभ हमरा बहुत नीक लगैया तऽ सुनऽ चाही छी जे की अपनासभके एमहूरका जे एतय संस्कारके बढ़ेबाक लेल जे योग्य योग्य कविसभ भेल छथि से हुनकर विषयमे हुनकर भावनाक किछु व्यक्त करियौ जे हमहुँसभ किछु मजबूत होइ सीखाबी गाॅंव समाजके हाहाहा जी हँ हँ सही बात हँ हँ पाँति देलखिन

हँ हँ ओहो

सही बात छै

बहुत सुंदर

हँ हँ महादेवक पाबि गेल छलाह अपन साधिसँ हँ हँ हँ हँ वाह हँ

हँ पूरा मर्म उझिलकऽ राखि दै छथि

अच्छा

आ अहूँक नाटकसभ हम पढ़ै छी अहूँक नाटकसभसँ हम बड प्रभावित छी अहाँक नाटकसभसँ हम बड प्रभावित छी अपन किए छोड़ि दै छियै तखन अपन प्रशंसा नहि करै छै तहि दुआरे हँ हँ हँ हँ पढ़ै छी आ हरा जाइ छी हँ हँ हँ हँ आ नागार्जुनक विषयमे की की कऽ रहल छियै हुनकर जे छनि से